हेल' गबिन बर' माने जोंहानाव गय बागान दंमोन हो ओमफ्राय बेवहाय माने एसे साफा खालामनो गोनां जाना दंमोन ओमफाय नों हाजिरा औ हाजिरा मावगोन ना ना नोङो ओरै सक्ति लागोन दा नों हाजिरा लागोन ना सक्ति लागोन सक्ति लागोन बा गय बागानखौ साफा खालामनांगोन आरो सानसेनि गेजेराव अ

मा मा समाव फायगोन मोनायाव अ नों मोनायाव फाय आं थागोन न'आवनो थागोन आं अ दा मोनायाव खोयथासोआव फैगोन तिनथा सोआव दे दे दे तिनथासोआव फाय फायनानै रायज्लायना लानोसै माबादि मा जागोन गय बागाना तिन बिगासो जागोन आरो नोंसोर नोंसोर खोयजोन फैगोन खोयजोन फैगोन

अ अ दे फैब्लानो जाबाय ना तिनथा बाजोआव आं नेनानै दङ